آپ کتنی بار خبریں پڑھتے اور سنتے ہیں آپ کس قسم کی خبریں دیکھنا پسند کرتے ہیں کھیل تفریح کاروبار جرم سائنس تعلیم سیاست وغیرہ ہم ایک بار دیکھنا پسند کرتے ہیں دن میں سیاست کی تھوڑی بہت سیاست کی دیکھ لیتے ہیں تھوڑی بہت اتہاس دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کاروبار کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں بس